असांजो अहमदाबाद वञण जो प्लैन ठहियो उस थोरे टाइम पहिरों तो मां ओला वारनि खे फ़ोन कयो पुछो मान की तव्हांजे हिते कहिड़ी कहिड़ी गाॾियूं जो आहिनि उहो अवेलेबल आहिनि अहमदाबाद वञण लाइ टीह तारीख़ जो टीह डिसंबर त उन्हनि मूंखे ॿुधायो की टीह डिसंबर जो आहे जीअं सालु ख़तमु थियण वारो आहे त हुन जो सैकेंड लास्ट डे आहे त ॿ कारूं अल अवेलेबल हुई उन्हनि जे हिते उपलब्ध हुयूं ॿ कारियूं चङु मां टाइम ॿुधायो मान कि असांजो सुबुह छह बजे निकिरिणो आहे हितां जीअं असांखे हुते शादी आहे त अढाई वजे ताईं असांखे हुते कीअं बि करे करे पहुचणो आहे त जी फंक्शन जो आहे ॾींहं जो असां अटैंड करे सघूं उन चवनि ठीकु आहे असां पहुची वेंदासीं